जय झूलेलाल मां पंहिंजी लाइफ लाइ थोरो कुझु ॿुधायणु चाहियां थी मुंहिंजी ज़िंदगीअ में अॼु ताईं भॻवान जी दया सां सभु कुझु सुठो ई थी रहियो आहे अॻिते बि सुठो ई थिए मां उहो आस रखंदी आहियां मुंहिंजी लाईफ़ में थोरी घणियूं दिकतूं आयूं आहिनि प्रॉब्लम्स आयूं आहिनि जेके सभिनिन जी ज़िंदगी में हूंदियूं ई आहिनि नंढपण खां वठी करे मां बि ॾाढो कुझु स्ट्रगल कयो आहे त मां पंहिंजे पाण खे ख़ुशि कींअ रखां मां उहो ई सोचंदी आहियां मूंखे लाइफ पार्ट्नर बि ॾाढो सुठो मिलियो आहे जे मां मूंखे ॿ ॿार आहिनि जेको लाइफ पार्टनर मतिलबु मुंहिंजा मुंहिंजो घोटु ॾाढो ई सुठो आहे मुंहिंजी लाइफ में अॼु ताईं वठी करे नंढपिण खां वठी करे मांं थो न स्ट्रगल कयो आहे मुंहिंजी लाइफ में पहिरियां त मां मुंहिंजी नानी वटि वधीक पलिजी आहियां छोकी मुंहिंजी मम्मी जी ऐं पापा जे विच थोरी प्रॉब्लम्स जे करे मूंखे मुंहिंजी मम्मीअ नानी वटि रखियो हुयो उन जे करे मां पंहिंजी नानी जे घरु वटि घरु वधीक पलिजी आहियां ईअं मतिलबु नानीअ जे घर जो माहौल ॾाढो मतिलबु मूंखे सम्झि में ईंदो हुयो ऐं मम्मीअ घर जींअ ई मां वेंदी हुअमि मम्मी पापा सां गॾु रहंदी हुअमि त उहो मूंखे माहौल मूंखे सम्झि में न ईंदो हुयो छोकी मम्मी ऐं पप्पा जे विच प्रॉब्लम्स जे करे घर में झगड़ा थींदा हुया जेके मूंखे वणंदा न हुया मुंहिंजी लाइफ में सभनिनि खां ॾुखियो समय मुंहिंजो इहो ई हुयो के जॾहिं मुंहिंजी नानी खे भॻवानु खणी वरितईं मुंहिंजी नानी सां गॾु मुंहिंजी ॾाढी सु सुठी ठहंदी हुई मुंहिंजी नानी मुंहिंजी ॾाढी केअर कंदी हुई मुंहिंजी माउ वांगुरु मूंखे पालियाईं मुंहिंजे मम्मी ऐं मुंहिंजे पापा जे विच जेका लड़ाइनि जे करे झगड़ा थींदा हुया त उहो मूंखे बिल्कुल बि वणंदा न हुया मां हुननि सां गॾु रहणु वेंदी हुअमि त मूंखे बिल्कुल बि सम्झि में न ईंदो हुयो के मां छा कयां मूंखे लॻंदो हुयो के भई जेकरि मां इन दुनियां में न आई हुजा हां त सुठो थे हां ऐं नानी जे घरु जींअ ई मां रहंदी हुअमि त मूंखे नानी सभिनिन पासां खां सपोट कंदी हुई ॾाढी केअर ऐं ॾाढी मुंहिंजी चिंता हूंदी हुअसि मुंहिंजी नानीअ खे मूंखे को बि ॻाल्हि जी कमी न अचणु ॾींदी हुई कॾहिं बि न नंढपण खां वठ वठी करे हाणे ताईं मां ख़ुशियूं बि ॾिठियूं आहिनि त दुख बि ॾिठा आहिनि ऐं लाइफ में स्ट्रगल बि कयो आहे भॻवानु अहिड़ा ॾींहं कंहिंखे बि न ॾेखारे पर प्रॉब्लम्स त अॼुकल्ह सभिनिन जी लाइफ में आहे ई मां चाहियां थी के थी सघे हेतिरो पाण खे ख़ुशि रहण जी कोशिशि करण खपे पंहिंजी लाइफ में पाण खे अॻिते छा करिणो आहे उहा सोचे करे पाण खे ख़ुशी ख़ुशी ॾींहं गुजारणु खपनि मां नढी हूंदी हुअमि त जींअ ई मां मुंहिंजी नानी जे घरु रही आहियां ऐं थोरो टाइम विच विच में मूंखे मम्मी पापा सां गॾु बि रहणो पवंदो हुयो हुनखां पोइ मां एट स्टैंडड में आयमि त मां मुंहिंजे पापा मम्मी सां गॾु ई रहंदी हुअमि पर मूंखे हुननि सां गॾु घटि सम्झि में ईंदो हुयो छो के लड़ायूं थींदियूं हुयूं हुननि सां गॾु रहण में मूंखे थोरो अनकंफर्टेबल लॻंदो हुयो कंफर्टेबल न लॻंदो हुयो हुन खां पोइ थोरो टाइम रखी करे मुंहिंजी शादी थी ऐं मूंखे सुठो लाईफ़ पार्टनर मिलियो उन मुंहिंजी उन मूंखे ॾाढो कुझु सुखु ॾे ॾिनऊं ऐं अञा ताईं ॾे ई थो उन मां मूंखे ॿ ॿार आहिनि जेको हिकु छोकिरो ऐं हिकु छोकिरी आहे हाणे मुंहिंजी लाइफ मतिलबु हिकदमि सुठी हली रही आहे मुंहिंजा हसबैंड बि ॾाढा सुठा आहिनि भॻवानु अहिड़ी लाइफ सभिनिन खे ॾे सुठे नमूने वारी बसि भॻवान जी हीअ दया आहे के सुठे नमूने रोटी ऐं सुठे नमूने या कपिड़ा माण्हू घरु पाण जा सभु कुझु भॻवान जी दया सां मिली रहियो आहे जय झूलेलाल